हमरा इलाकामे पर्यटक लेल असुविधा किछु अछि जेनाकि ऑटो कैबके ठहरबाक लेल ओतेक उत्त उच्चतमके होटल नहि अछि भोजनके व्यवस्था लेल ओतेक नीक होटल नहि अछि जेकि पर्यटककेँ बहुत कठिनाइ होइत छनि आओर रातिकेँ राति राति राति भेलाक बाद किछु चोर उचक्काके सेहो सामना करय पड़ैत छनि